आसामाव आयेनारि खान्थिया साफ्रोमबो सुबुं आरो फालांगिनि मोनथाइखौ रैखा खालामो जेरै बायदि बायदि फालांगिनि थाखाय लाइसेन्स गोनां जायो बे लाइसेन्सफोरखौ आसामनि आयेनारि खान्थिया होयो आरो बे फालांगि खालामनाय मोनथायखौ लाइसेन्स बायदि बिजनेस लानानै बायदि फालांगिनि लानानै जिखिनि सुबिदा नांगौ बबेबा फालांगियाव लाइसेन्स नांगौ मानिबा बिजनेसाव बायदि बायदि आयदानि बिजनेसाव बायदि बायदि माने सुबुंनो बेबायदि थिखानाय नेमबादियै मोनथायखौ होयो लाइसेन्स होयो बिजनेस खालामनायनि बेबायदिहाय आसाम आयेनारि खान्थिया साफ्रोमबो फालांगिनि मोनथायखौ रैखाथि होयो